आपने फ़ोन किया था जी बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी अच्छा ओके तो आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए मतलब आपको घर के लिए चाहिए या फिर कुछ अपने जो इश्टोर वगैरह है या फिर और किसी चीज़ के लिए चाहिए अच्छा ऐसा तो आप व्हैर्लपूल के बारे में सुना होगा ना हाँ उसका एक फ्रिज आता है फ्रीज आता है डबल डोर का उसमें मतलब बहुत जा अगर आपको घर के हिसाब से चाहिए तो उसकी बहुत सारी अच्छी हे टू स्टार रेटिंग है उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी की है हाँ उसमें आप जो फ्रीजर है उसके लिए अलग है सब्ज़ी के लिए अलग कम्पार्टमेंट्स है और मतलब आपके अगर जो डैली लाइफ के लिए जो पीस बॉटम के लिए अलग कम्पार्टमेंट चाहिए और अच्छा आपको वन थाउज़ेंड लिटर के आस पास उसमें कपैसिटी मिल जाती है तो वो अच्छा बड़ा है अगर आपको सही है कितना क्या चीज़ हाँ इसके अलवा ओर कंपनियाँ तो हैं बट अगर आपको घर के हिसाब से चाहिए तो ये ब्रांड ज़्यादा अच्छी है ओर मतलब आपकी लोंग लास्टिंग भी रहेगी और अच्छी वॉरंटी वगैरह भी आपको मिल जाएगी अगर आप इसको केश में उठाना चाहेंगे तो इसमें डिस्काउंट वगैरह भी आपको मिल जाएगा और ई एम आई का भी अपने पास ओप्शन्स हैं हाँ तो हाँ अगर आपको फ़ुल केश में लेते हो तो जो भी इसकी प्राइज है उससे जितना भी हो सकेगा अगर आप लेने आते हो तो फाइव परसेंट हम डिस्काउंट तो कर सकते हैं उसपे अगर आप फुल केश में और अगर ई एम आई पे होगा तो फिर उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा हाँ और और अगर आप प्री बुकिंग करते तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉफ़िट मिल सकते हैं ठीक है आप विजिट करिएगा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ